जय झूलेलाल डॉक्टर मूंखे ॿ ॾींहंनि खां जाम बुखारु आहे त तव्हां मूंखे कहिड़ी गोरियूं ॿुधायो हा मां टे ॾींहं पहरियों शादी ते वई हुअमि त उते उतां ई खाधो रसोई खाधी हुई ठीकु आहे डॉक्टर ऐं मूंखे ॿ ॾींहंनि खां पेट में बि सूरु आहे त तव्हां मूंखे हुन लाइ बि कहिड़ी गोरियूं ॾियो केरियूं टेस्टियूं डॉक्टर ऐं मां कितां करायां उहे टेस्ट तवां मूंखे ॿुधायो अच्छा ठीकु आहे डॉक्टर ऐं मूंखे उहो बि तव्हांखे ॿुधाइणो हुओ त मुंहिंजो मूंखे कल्ह रात जो उल्टियूं बि थियूं थियूं हुई त तव्हां उन लाइ बि मूंखे ॿुधायो अच्छा त तव्हां मूंखे डोज़ ॾियो हिन जो ऐं तव्हा मूंखे ॿुधायो की मां ॾींहं में केतिरे दफ़ा उहो डोज़ वठां ठीकु आहे डॉक्टर तव्हांजी फीस केतिरी थी ठीकु आहे डॉक्टर मां टे ॾींहं दवा दवाऊं वठां थी न सम्झ आहियो त मां वरी खां ईंदमि

जय झूलेलाल